हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार जैसे दीपावली होली छठ पूजा तीज़ करवा चौथ रक्षाबन्धन सावन का सोमवार ऐसे कई प्रकार के त्योहार हैं जिसे हमलोग मनाते हैं जैसे कि होली में और दीपा होली में हमलोग उस घर की सफ़ाई करते हैं घर के में साफ़ सुथरा करके और रेसिपी या कई तरह की रेसिपी जैसे गुझिया पापड़ यह सब बनाते हैं और होली के दिन एक दूसरे को कलर लगाकर अबीर लगाकर अपने से जो बड़े होते हैं उनके पैर छूते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं और और दीवाल दीपावली के दिन हमलोग अपने घरों की अच्छे से सफ़ाई करते हैं सुबह और उस दिन दो तीन दिन पहले से ही अब सफ़ाई चालू कर देते हैं अपने घर की फिर जिस दिन दीपावली होती है उस दिन अपने घर में बाहर रंगोली बनाते हैं और रंगोली बनाकर फिर उसपर हम अपने भगवान लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लाते हैं उनकी पूजा करते हैं पूजा करने के बाद फिर हमलोग हम में सब प्रसाद सबमें बाँटकर खाते हें फिर दीप दीये दीपावली का जो दीया होता है उसको अपने पूरे घर में सजाते हैं सजाने के बाद फिर हम लोग जो वह पटाखा होता है जो जो सब होता है जब बच्चे सब मिलकर मिलजुलकर पटाखा छुड़ाते हैं ऐसे अपना त्योहार हमलोग सब लोग मिलजुलकर मनाते हैं जैसे कि रक्षाबन्धन हो उसमें भी भी हमलोग अपना अपने भाई को राखी बाँधते हैं सुबह और हमारा भाई भी जो होता है वह हमलोग को उसको जो मन हो वह अपना नेग उग देता है अपनी बहनों को ऐसे हमलोग अपना रक्षाबन्धन भी मना लेते हैं भाई दूज हो जैसे कि करवा चौथ हो करवा चौथ में भी हम अपने उसमें भी कुछ करवा चौथ में भी निर व्रत निरा व्रत रहता रहता उसमें भी पानी उनी नहीं पीना रहता है और हमलोग अपना सुबह ऐसे ही भूखे रहते हैं और शॉपिन्ग करते हैं सामान लाते हैं सब करवा चौथ का सुबह शाम को करवा माँ की पूजा करते हैं पूजा करने के बाद सूर्य सूर्य को चलनी में देखते हैं फिर देखने के बाद उनकी आरती उतारते हैं उनको अर्घ्य देते हैं फिर अर्घ्य में देने के बाद फिर अपने पति को उनका चेहरा उस चलनी में देखते हैं फिर वह हमें हमें मीठा मीठा कुछ होता है उसको खिलाते हैं फिर पानी पिलाते हैं इससे हमारा व्रत टूटता है फिर हमलोग कुछ खाते हैं कोई भी त्योहार हमलोग अब खुशी खुशी मनाते हैं होली दीपावली तीज़ करवा चौथ भाई दूज रक्षाबन्धन छठ पूजा जैसे छठ पूजा जैसे कि छठ पूजा में घर की सफ़ाई अच्छे से की जाती है और उसमें वह छठ पूजा तीन दिन की होती है पहले दिन वह होता है लौका बाज़ इसमें इसमें लौकी की सब्ज़ी लौकी की और चावल की खीर बनाई जाती है और उसको सब लोग खाते हैं और जो व्रत रहती हैं महिलाएँ वह शाम को ही खाती हैं बाकी सुबह दिनभर भूखी रहती हैं रोज़ उसके उसके अगले दिन खीर पूड़ी होती है उस उस दिन खीर पूड़ी बनाई जाती है शाम को और केले के पत्ते पर सब लोग मतलब खाते हैं घर पहले छठ माता को चढ़ाया जाता है फिर घर के सभी आदमी खाते हैं फिर और जो भूखी रहती हैं पहले वह खाती हैं फिर आदमी खाते हैं फिर घरवाले खाते हैं फिर उसके अगले दिन उस उसी रात फिर छठ माता को चढ़ाने के लिए हमलोग ठकुआ गुलगुला यह सब बनाते हें फिर वह जगह जाते हैं छठ माता सब लोग और फल उल सब लेकर आते हैं फिर जाते हैं छठ माता के यहाँ या नदी के पिरान नदी हो तालाब हो वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर छठ मिट्टी की जो होती है वेदी बनाते हैं फिर उसकी उसका उर उर उसके आरे ईख गाड़ते हैं फिर शाम को बैठे रहते हैं सूर्य भगवान के अर्घ्य के लिए मतलब सब औरतें पानी में खड़ी रहती हैं जब सूर्य भगवान डूबते हैं तो अर्घ्य देती हैं फिर घर अब अर्घ्य देकर फिर अपने घर आती हैं फिर सुबह होता है फिर सब लोग तीन चार बजे ही घाट पर चले जाते हैं फिर पानी में खड़े होते हैं अगरबत्ती लेकर फिर जब सूर्य भगवान उगते हैं फिर उनको अर्घ्य देकर सब लोग आशीर्वाद लेकर घर पर आते हैं ऐसे ही हमलोग अपना सब लोग परिवार मिलजुलकर कोई भी त्योहार हो हम मनाते हैं और अच्छे से मनाते हैं साफ़ सुथरा अपने घर को साफ़ सुथरा करके अच्छे से तीज़ हो त्योहार हो चाहे कोई भी त्योहार हो हमलोग मिलजुलकर अपनाते हैं अपना सब पर्व त्योहार